असांजे शहर में तमामु सुठियूं वॾियूं लइबा लैबररियूं आहिनि जिते तमामु घणा माण्हू ईंदा आहिनि पढ़णु ऐं मां बि वेंदी आहियां पर मुंहिंजे घर में त का लाइबरेरी इहे न ठहियलु आहे पर मां सोचा थी त अॻिते पंहिंजे घर में बि लाइबरेरी ठाहियां जिते सुठा सुठा धर्मी किताब रखां ऐं पंहिंजे गुरुनि जा बि किताब रखां जीअं माण्हू अची ॿुढा सुढा अची करे भले टाइम इते पास कनि अची करे पढ़नि